ہیلو گڈ ایوننگ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی کلینک پہ آنا تھا تو اس میں مجھے اصل تین چار دنوں سے بخار آیا ہوا تھا تو میں نے یہاں پر اپنے یہاں کلینک پہ جانچ کروائی تھی تو پتہ یہ چلا ہے کہ ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے تو میرے میرے گھر کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں کہ آپ کے یہاں بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے ٹائیفائیڈ کا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی بھی آتی ہے کافی دنوں سے اورنزلہ بھی بہت بہت زیادہ رہتا ہے مسلسل ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہاں اپنے یہاں ہم محلے میں ایسے ہی بخار آیا تھا پچھلے ہفتے تو ایسے ہی میں نے دکھا دیا تھا نارملی اپنی محلے کی کلینک پہ تو ویسے تین سے چار دن دوائی دی تھی تو جب تک دوا کا اثر رہتا ہے تب تک تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بخار آ جاتا ہے اور کیا نام کہتے ہیں کھانسی تو خیر مسل کھانسی مسلسل رہتی ہے ڈاکٹر صاحب کھانسی کا تو انہوں نے دو چار سیرپ بھی دی لیکن اس سے کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آیا یا انہوں نے بتایا پہلے تو وہ نارملی وہ سوچ رہے تھے ڈاکٹر صاحب وہاں یہاں کے جو ہیں انہوں نے سوچا کہ جو ہے ایسے ہی موسمی بخار ہو گیا ہے تو جب تین چار دن تک مسلسل ایسا رہا تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ چیک اپ کرا لیجیے تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ بھائی آپ کو ٹائیفائیڈ ہے جی اوکے سر

جی سر جی جی ڈاکٹر صاحب اچھا سر اچھا جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی بہتر رات کو کھانے کے بعد جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی جی جی جی جی جی ڈاکٹر جی جی جی بہت بہتر ہے اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی ٹھیک بہتر اچھا چائے یعنی بالکل نہیں پینی ہے اوکے

جی جی ویکنیس بھی میں بتانا بھول گیا ویکنیس بھی بہت لگتی ہے اور تھوڑا سا ہاں سو کر کے جب اٹھو تو بہت بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے سر بھاری رہتا ہے ایک دم مسلسل کافی دیر تک جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے